भैक्सीन ओनहर छै भैक्सीन लेने से फैदा थोड़ी होइ छै

तऽ हमर सेरसों से गाड़ी बेमारियो करै छै जोर लगै छै

आदमी यदि छै जबानो आदमीके तुलना केनाइ मुश्किल भए जाइ छै हँ एहि लए कए डर होइ छै किए तऽ करोनाबलामे जे सब मरलैया जबानो जबानो आदमी जे चलै छलै ओहिमे जे छै दिक्कत होइ छै एहि लए कए जे छै भैक्सीन लेनाय लेने छलियै की हम जिन्दा

तऽ कते दिन गाँवमे भैक्सीन पड़ै छै छओ महिनापर एहिमे भैक्सीन आर लैके छल लैकेलिये कत्तऽ लैले पड़ै छै ओकर कहाँ छै ने कहाँपर मिलै छै भैक्सीन कहाँपर व्यवस्था छै आँय

तऽ जे छै ई लैके बाद जे छै आदमी कए रेस्टो चाही आराम करैकेलिये ओहो की तऽ बोखार आर नहि ने लागै छै आब अभी हमरा तऽ खराब नहि

ओ